ہمارے علاقے میں اموات کی بہت سی وجوہات ہیں ایک وجوہات صفائی ستھرائی کی ہے صفائی ستھرائی نہ ہونا اور دوسری یہ ہے کہ بروقت علاج میسر نہ ہونا ویکسین وغیرہ کی کمی سرکار نے گرچہ پہلے کے مقابلے اب اس پر توجہ دی ہے اور کافی حد تک جو اموات تھی ان وجوہات سے جو اموات ہوتی تھی ان میں کافی گراوٹ آئی ہے کافی کمی محسوس کی گئی ہے لیکن پھر بھی تاہم ویکسین وغیرہ کی اور طبی سہولیات کی ابھی بھی کمی ہے سرکار کو چاہیے کہ اس پر توجہ دے سرکار کی اور بہت سی اسکیمیں ہیں ان میں سے ایک اسکیم یہ بھی ہے کہ بچوں کے لیے الگ سے ہاسپٹل قائم ہوں ویکسین وغیرہ کا انتظام ہو اور ایسے ہی ان کی دیکھ بھال کے لیے مراکز قائم کیے جائیں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے بچوں کی اموات روکنے میں کافی مدد مل سکتی ہے